ہم ایک مڈل جنریشن کا حصّہ ہوں جو پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے میں پرانی جنریشن کے درمیان اِس طرح سے توازن قائم کرتا ہوں کہ میں اُن کو جو پرانے لوگ ہیں اُن کو موجودہ وقت میں جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہے نئے نئے طرح طرح کے اسکلس ہیں اور جو تعلیم جس جو جن چیزوں سے وہ آگاہ نہیں ہیں اُن چیزوں سے میں اُنہیں آگاہ کرتا ہوں اور اِسی طرح جو نئے نسل ہے جو نئے نسل ہیں اُن کو میں ٹیکنالوجی کے بارے میں اِن کو تو پتہ ہو ہی جاتا ہے جیسے موبائل یوز کرنا بہت زیادہ آج کل کے بچے موبائل یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو یہ چیزوں سے تو یہ چیزیں یہ تو جانتے ہیں لیکن اِن کو میں دونوں کے درمیان توازُن اِس طرح سے قائم کرتا ہوں کہ بچوں کو موبائل یوز کرنے کم یوز کرے کتنا جہاں تک ممکن ہو سکے کم یوز کرے کم ٹی وی دیکھے پڑھائی پر دھیان دے اِس طرح سے میں اُنہیں سمجھاتا ہوں اور اُن دونوں کے درمیان توازُن قائم کرتا ہوں اور جو بڑے لوگ ہیں اُن کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ اِن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کس طرح سے اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں